हँ हेलो ओ ओ मिथिला पेन्टिङ्गके हमरा जे अइ से काज अइ केना कि छै पेन्टिङ्गके बारेमे अहाँ किछु कहुँ ने दश लाइन हँ हँ हँ हँ हमरा गणेश जीके जे एहिसे पेन्टिङ्ग तऽ सभसँ पहिने चाही तकरा बाद आओरो चाही तऽ केना कि छै पेन्टिङ्गके बारेमे हमरा किछु कहुँ जे जे अहाँकेँ मधुबनी अहाँ रहैत छी हमरा पता लागलए ताहि लऽ के हमरा अहाँकेँ पुछऽके यऽ हँ हँ हूँ हूँ हाँ हँ सरो सरोसत सरोसतीके रामजानकी दुर्गा काली ई सभकेँ पेन्टिङ्ग हमरा जे अइ से चाही

अहाँ हँ हँ हाँ पेन्टिङ्ग सभ जे अइ से कनि आउलरऽ आउल आओर जे अइ से दोसर रङ्गके जे अइसे कपड़ा पेन्टिङ्ग जे अइसे सेहो जे अइसे हमरा चाही ओना हमसभ पुरजा बनाकऽ जे अइसे लायब कोन कोन पेन्टिङ्ग हमरा चाही हँ हँ हँ जा जाजिम जाजिम सेहो पेन्टिङ्ग बला जे अइ से बिकाइत छै ओहिठाम सँ हँ हाँ किसिम किसिमके पेन्टिङ्ग मधुबनीके नामी जे छै से सुनैत छियै तऽ हम जेना जे अइसे लाइन जे जे करब आओर जे अइसे अहाँ जे अइसे पेन्टिङ्ग जे अइसे हमरा जे अइसे कनि बढ़िआँ बढ़िआँ हाँ बढ़िआँ बढ़िआँ चीज जे एहिठाम हाँ हाँ ओ हँ हँ हँ मधुबनीके पेन्टिङ्ग बाहर जाइत छै ओएह लोक देखैत छै ने ताहि लऽ के जादे ध्यान रहै छै से मधुबनीके पेन्टिङ्ग हाँ तऽ ओएह लेल कहलहुँ अहाँकेँ जे हमरा पता लागलए जे अहाँ छी हँ हँ हँ हँ हँ हँ चोइसेसँ कि जे जे देखिकऽ पुर्जा बनाकऽ लऽ जयतै जकरा बनाके जे सभ लेबऽके होयतै ने से पेन्टिङ्ग देखि कऽ सुन्दर सुन्दर जे अइसे लेतै